جی ہلو سر کپڑے کی دکان سے بول رہے ہیں جی جی مجھے کپڑے چاہیے تھے لیڈیز سوٹ وغیرہ لیڈیز میں ڈیزائن والے جو ہوتے ہیں جیسے اس میں سوتی جو ہوتا ہے کاٹن میں سر جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی رینج ہزار پندرہ سو تک کی رینج میں

جی

جی جی تو اس کے لیے مطلب آپ کی ویبسائٹ پہ اس کو چیک کرتا ہوں کہ کپڑے کی کوالٹی وغیرہ تو مطلب پکچر وغیرہ اس کی دیکھتا ہوں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں جی جی اچھا اچھا تو میں دیکھتا ہوں پھر یا پھر آپ کی شاپ پہ ہی آتا ہوں میں ایسا کرتے ہیں جی جی کل آتا ہوں اوکے ٹھیک ٹھیک